हाँ नमस्ते बोलिए हाँ तो बोलिए फेसियल में क्या करवाना है ब्लीच करवाना है कि थ्रेडिंग ब्लीच करवाना है कि गोल्डन फेसियल करवाना है कौन सा फेसियल करवाना है बताइए ठीक है मैम हो जाएगा मैम आधे घन आधा घंटा आधा आधे घंटे से पैंतालीस मिनट लगेगा मैम हो सकता है मैम लेकिन अब आप देख ही रही हैं कि हमारे यहाँ कस्टमर आए हैं थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा आपको गोल्डन फेसियल का तो मैम हम पाँच सौ रुपये लेते हैं ठीक है मैम आप कह रही हैं इतना तो हम कर देंगे लेकिन मैम थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी आप देख ही रही हैं कि कितने लोग आए हैं हमारी दुकान पर तो मैम इतना इतना सब आप करवाएँगी तो मैम कम से कम एक घंटा तो लगेगा बताइए जब आपको वह मसाज भी करवानी है थ्रेडिंग भी बन बनवानी है और पेडीक्योर मैनीक्योर भी यह सब भी सब सब करवाना है तो फ़िर मैम थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही थ्रेडिंग का मैम हमारे यहाँ तो पचास रुपये लेते हैं तीस रुपये में चलिए ठीक है सब हो जब आप सब इतना सब करवा रही हैं तो इतना तो हम मैनेज कर ही सकते हैं ठीक है कोई बात मैम मेरे यहाँ पंद्रह पंद्रह मिनट पंद्रह पंद्रह से बीस मिनट टाइम लगता है

मैम जब आप सब इतना सारा करवा रही हैं तो कम से कम एक हज़ार तो हो जे हो ई जाएगा जब बाल भी कटवाना है तो मैम अब आराम से पंद्रह सौ चार्ज मेरा है आप जैसा कह रहीं हम वैसा वैसा आपका कर देंगे लेकिन प्राइज बता पूछ रही हैं तो हम पंद्रह सौ सबका होगा हाँ मैम कम क्यों कम क्या करेंगे वही आप बताइए आप कितना देंगी नहीं मैम हमारे यहाँ ज़्यादा यह नहीं है टाइम तो बोले तो हैं मैम एक से पैंतालीस से एक घंटा लगेगा ठीक है मैम टाइम निकालकर आइए तब नमस्ते नमस्ते